जी हाँ हाल ही मे मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदा है वोल्टास का उसकी पाँच साल की दोनों मोटर्स की वॉरंटी है तो वह बहुत ही अच्छा चल रहा है और उससे कपड़े धोने मे बहुत आसानी हो जाती है खुद ही कपड़े धो देता है सुखा देता है मुझे वाॅशिंग मशीन वोल्टास का बहुत अच्छा लगा